हमरा सभके घरमे रेहू मछली पसन्द करै छिए कि जे ओहिमे काँटा मोटा होइ छै बालो बच्चा खएलक दिक्कत नहि होल आओर सुआदिष्ट भी रेहू मछली बनै छै तऽ कोइ करो कुटमैती गेलहुँ तऽ बोललक जे मछलीके बारे तऽ हम बोलि देलहुँ कि जे रेहू मछली रेहू मछली हमे आओर खाइ छिए रेहू मछलीमे सुआद छै टेस्टी बनै छै रेहू मछली काँटा भी मोटा छै ओहिमे तऽ वएह मछली होइ गेलै हमरा शादी बिआहमे आनलहुँ तब रेहुए मछली आनलहुँ अइसे बच्चा जनम लेलक छठिआर आओर मनाएल जाइ छै तब रेहुए आनलहुँ मछली कोइ कुटुम रिश्तेदार आएल तब रेहुए मछली पसन्द करै छिए रेहू मछली सुआद दै छै अच्छा आओर काँटा भी ओहिमे बढ़िआँ रहै छै मोटा रहै छै बच्चाके भी खाना ओ खाइमे सुविधा होइ छै तऽ ई लै करिके हमे रेहू मछली पसन्द करै छिए हम घर परिवार सभ रेहुए मछली मछली तऽ अनेक प्रकारके छै गिलास कप छै मछली सिल्वर होलै बुआरी होलै ओसब मछली कम पसन्द सिँगही मछली बहुत रङ्गके मछली छै लेकिन हमरा ओ मछली पसन्द नहि छै रेहू मछली छोड़ि ने कोनो मछली हमरा पसन्द नहि छै जइसे ओ शादी बिआहमे हम रेहुए मछली लानबै कुटुम रिश्तेदार भी आइ गेलै तऽ रेहुए मछलीके पसन्द करै छिए कि सुआदिष्ट बनै छै बच्चाके भी खाना खाइमे सुविधा होइ छै जे ओकर काँटा मोटा रहै छै ई लै करिके मछली पसन्द करै छिए रेहू मछली हमरा रेहू मछली पसन्द हमरा भरि घरमे रेहुए मछली पसन्द करै छै कहीँ रिश्तोमे कर कुटमैती चलि गेलहुँ तब हम बोललहुँ बोलल तऽ हम कहलहुँ रेहुए मछली बढ़िआँ होइ छै मोटा काँटा रहै छै से रेहुए बनबऽ तऽ रेहुए मछलीके हमरा पसन्द होइ छै जइसे छठी होइ गेलै घरमे शादी बिआह होइ गेलै तऽ ओहिमे रेहुए मछलीके आनलहुँ रेहुए मछली बनेलहुँ खानामे सुआदिष्ट दै छै रेहू मछली छोड़ि ने पसन्द दोसर मछली नहि छै रेहू मछलीमे काँटा तनि मोटा रहै छै छोटो बच्चा खा लै छै सुरक्षित टेस्टी हर चीज रेहू मछलीके बढ़िआँ छै सुआद भी रेहू मछलीके बढ़िआँ छै